हम ट्रैवल एजेन्सीके मालिकके फोन करब तऽ कहबै हैलो अहाँके ट्रैवल एजेन्सीसँ हम मन्दिर जाइ खातिर बुक करल रहियै कैब लेकिन अहाँके ड्राइवर ने फोन कए रहल यऽ ने मैसेजके रिप्लाई कए रहल छै आओर ने हुनकर लोकेशन हमरा सबके आबि रहल छै कियाकि हमर सबके समयसँ ओतय जाइ के रहै लेकिन अहाँके ड्राइवरके कोई अभी अता पता कतौ ने यऽ से अहाँ अगर भए सकै तऽ दोसर गाड़ी जल्द सँ जल्द हमरा सब तक भेजबाबू आब या तऽ ओहि ड्राइवरके कॉल कए के या फेर फोन कए के कोशिश करूँ की ओ किया नहि फोन उठा रहल छथिन या कोई घटना तऽ हुनका साथ नहि घटलनि आओर अगर नहि भए सकै तऽ दोसर ड्राइवरके जल्द सँ जल्द हमरा सबके पहुँचाबू हमसब मन्दिर जाके